भारत में सबसे लोकप्रिय गुरु महर्षि पंतजलि हैं जिन्होंने लोगों को लोगों को योग के बारे में सबसे ज़्यादा जानकारी दी योग के बारे में बताया और उसमें बहुत सारे योग की मुद्राएँ उन्होंने दी हैं और योग की जानकारी दी हैं इसके बाद भारत में बाबा रामदेव जिन्हें योग के बारे में सभी को जागरूक किया योग के बारे में बताया बहुत सारे कैंप लगाए और वो अपने महर्षि पंतजलि के नाम पर हरिद्वार में उन्होंने आश्रम खोला हुआ है जिसके माध्यम से वो सभी को योग के बारे में प्रेरित करते हैं योग करने के लिए बताते हैं कि आपको योग से कितने फायदे होते हैं और क्या क्या योग करना चाहिए कैसे करना चाहिए सभी योग के बारे में वो वहाँ पर जानकारी देते हैं योग कर कर उन्होंने कई हजार लोगों को बहुत सारे लोगों को ठीक किया है योग के माध्यम से अन जिससे कि बहुत सारे लोगों को फायदा हुआ है और उनके योग के कारण बहुत से लोग ठीक हुए हैं बहुत सारी बीमारियों को उन्होंने हरा दिया है जिससे कि योग के बारे में और ज़्यादा जानकारी हमें लेनी चाहिए और योग करना चाहिए क्योंकि जो दवाइयाँ और वैज्ञानिक नहीं कर पा रहे हैं उन कई कठिन से कठिन बीमारियों को योग के द्वारा महर्षि महर्षि पंतजलि के माध्यम से उन्होंने जो भी योग सीखे हैं बाबा रामदेव जी ने उन्होंने सबको सिखाया और सभी को स्वस्थ करा